हा मां आउटडोर पेंटिंग ठाहिण में रुचि रखंदी आहियां पर हुन खे ठाहिणु ॾाढो ई कठिन थींदो आहे छोकी लाइव लुक पेंटिंग शयूं जेके आहिनि उहे पंहिंजी जॻह ते स्थिर कोन थींदियूं आहिनि थोरी थोरी देरि में मटिजी वेंदियूं आहिनि जीअं की असां अगरि हिकिड़ी ॿिली विहारी आहे ऐं हुन जी पेंटिंग ठाहियूं पिया त उहा असांजे लाइ वेठी कोन हूंदी थोरी देरि में उथी करे वेंदी हली त साॻी सिचेउशन में साॻियो लाइटिंग इफैक्ट ते अगरि असां डींहं जो पेंटिंग ठाहिणु शुरू कई आहे ऐं थोरी वधीक पेंटिंग ऐं शाम थी वई त लाइट इफैक्ट्स बि चेंज थी वेंदा आहिनि त लाइव पेंटिंग ठाहिणु ॾाढो ई कठिन थींदो आहे ऐं असांखे हुन खे तकिड़ो कंप्लीट बि करिणो आहे ऐं जीअं आहे तीअं हुन खे पंहिंजी पैंटिंग में फिनिश बि करिणो आहे त मुंहिंजे हिसाब सां उहो थोरो कठिन आहे पर रोज़ अगरि हुन जो अभ्यास कजे त पोइ उहो असांजे हथ में अची वेंदो आहे